میں دوڑتے وقت موسیقی میں موسیقی مجھے دوڑنے کے سمے بہت اچھا لگتا ہے موسیقی میں محمد رفیع صاحب کا گانا سنتا ہوں ان کے گانے سے ہمیں بہت جسم میں مطلب یہ طاقت ملتی ہے اور اس کے بعد کوشش اچھا لگتا ہے سننے کے بعد میں اور اسپیڈ مطلب دوڑنا شروع کر دیتا ہوں ان کے گانے اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں موس کی کہ ہم کو دوڑنے میں کافی مدد ملتی ہے دوڑتے دوڑتے ان کے موسیقی کو سنتا رہتا ہوں اور موسیقی سے ہمیں بہت اچھی لگتی ہے موسیقی رفیع صاحب کی بہت پسند ہے رفیع صاحب کی جتنے بھی موسیقی میں گانے آتے ہیں سب اچھے سے اچھے دوڑنے میں ہمیں کافی مددگار ملتی ہے اور موسیقی رفیع صاحب کی ایک ایسی موسیقی ہے جو ہر کاموں میں موسیقی کی ضرورت پڑتی ہے اور موسیقی کے ذریعے دوڑنے میں اچھا لگتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کیسی ہے دنیا ایک ایسی چیز ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہر اچھی اچھی چیز ملتی ہے ہر اچھی اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے ہر نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے دنیا میں بہت ساری چی خوبی پائی گئی ہے بہت ساری اچھی اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے بہت ساری چیز نظر آتی ہے دنیا بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے جیسے سے آگے بڑھتا ہوں راستے پر بہت کچھ ملتے ہیں اور دنیا میں بہت نئی نئی چیز نئے نئے سامان ملتے رہتے ہیں نئے نئے چیز دیکھنے کو ملتی ہے دنیا بہت پسند ہے دنیا بہت اچھی لگتی ہے دنیا ایک خوبصورت جگہ ہے ایک خوبصورت باغیچہ ہے دنیا ایک اہم چیز ہے دنیا کے اندر دنیا کی ہر ایک چیز ملتی ہے ہر ایک چیز پیدا ہوتی ہے